हम टेक्नोस्पार्कके मोबाइल लेले रही उ मोबाइल जे है जादा दिन नहि चलल उ मोबाइलके पहिले डिस्प्ले खराब हो गेल आओर ने बैटरी बैकअप ओकर अच्छा रहल ऐसे मोबाइल हम ओकरा हम लेनाइये भूल गेली आओर ने ककरो सलाह दै छी मोबाइल लैके लेल मोबाइलके बैटरी बैकअप अगर नहि है तऽ मोबाइल बेकार है आओर जे है ने से ओकर कैमराके फैसिलिटी भी अच्छा नहि है तऽ ओ बेकार है ई चलते हम उ मोबाइल लेबैके कोशिश नहि करब आओर आओर अपना परिवारमे भी हम सबके मना कऽ देब की ककरो स्पार्कके मोबाइल गड़बड़ मोबाइल होइ छै आओर कम्पनीके मोबाइल लिअ जकर कोनो गारण्टी होइ आओर अहाँके फेर पैसा भी नहि डूबै आओर जे है ने कम सँ कम सस्ता मोबाइल भी होइ आओर हर परिवारके हाथमे मोबाइल हो जैसे लोगके भी पैसा मतलब खर्च करैमे ने ओकरा अखरै आओर जे कलके डेटमे अइसन अइसन चाइनीज मोबाइल सब आ गेल हय एहिसँ बाजारमे जे है ने सस्ता सस्ता सब मोबाइल सब हय उ मोबाइल जे है ने आइ खरीदू एक सप्ताहके अन्दरमे फेर खराब हो जायत ओहन मोबाइल लैके की होतै आओर ई मोबाइल जे है चाइनीज मोबाइलसँ बचिके रहु अपना देशके अपना राज्यके जे कम्पनीके मोबाइल हय उ मोबाइलके अहाँसब जे है ने यूज करू आओर उ जे है ने जैसे हमरा पैसा अपना सरकार अपना देशमे रहतै विदेशी मोबाइलसँ जेतना दूर रहब ओतना अहाँके फायदा होयत मोबाइल कभी कभी अइसनो होइ छै विदेशी मोबाइल जे बस्ट कए जाइ छै फाटि जाइ छै जैसे बहुत लोगके भी ऐसे परेशानी बढ़ि गेलैए लोग जान भी चल गेलैए ऐसे ओहन मोबाइल ने लू जकर कोइ गारण्टी नहि देबेवला होइ आओर ने जकर कोइ कोइ कुछ मतलब कोइ मतलब पक्का बिल नहि देबेवला है सरकारके जी एस टी बिल भी उ ने मतलब लागल रहैके चाही जैसे हमरा देशके